हाँ मैं पसंद करूंगी कि अगर बैंक हमें अपने ही क्षेत्र में अपनी ही भाषा में जो डिटेल्स हैं उसकी वह बताए क्योंकि हमें उसमें समझने में काफी आसानी हो जाएगी हमें उन्हें बताने में भी काफी असानी हो जाएगी कि हमें दिक्कतें क्या आ रही हैं और जो द दस्तावेज़ों की वैसे भी डिटेल ज़्यादातर हिंदी में इंग्लिश में होती है तो वह मुश्किल देती हैं ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आती है इसीलिए अगर स्थानीय क्षेत्र में उसी की भाषा में उनको समझाया जाएगा तो उन्हें काफी अच्छे से समझ आएगा और बैंक में कभी कोई डॉक्यूमेंट्स देने के लिए या दस्तावेज़ देने के लिए दिक्कतें नहीं आएँगी तो यह अच्छी चीज़ है की हमारी ही क्षेत्र में हमारी ही भाषा में अगर हमें दस्तावेजों के बारे में समझाया जाए तो वह काफी अच्छा रह सकता है